आज कल के कूलर पता नहीं कौन से आ रहे हैं तो बीमारियाँ हो रही हैं वह कूलर की हवा से उसमें आदमी के हाथ पैर जकड़न लकवा पूरी बीमारियों को फूलन आ जाना ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं कूलर से पता नहीं यह कूलर किस टाइप के बन रहे हैं जो नुक़सान पहुँचा रहे हैं मरीज़ बन रहे हैं कूलर की हवा से आदमी बीमार हो रहा है ए कूलर में हवा में सोने से बीमार हो जा रहा है आदमी बीमारियाँ फैल रही हैं हवा ले पहले के कूलरों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था बहुत अच्छे से हवा चल लेते थे अच्छे सऊकून से सोते थे और कुछ नहीं होता था आज कल के कूलरों में बीमारी फैल रही हैं हाथ पैर में दर्द फूलन जकड़ जाता है अकड़ जाता है इंसान सोता है तो कूलर बिगड़ते हैं तो सुधरते भी नहीं हैं ऐसे कौन से कूलर बन गए हैं जो कूलर की हवा आदमी को सूट नहीं हो रही है आदमी हवा नहीं ले पा रहा है ऐसे कूलर किस कौन से बन रहे हैं जो बीमारियाँ फैला रहे हैं कूलर के हवा से बीमार हो रहा है इंसान बीमार नहीं होना चाहिए बीमारियाँ कक्यों फैल रही है कूलर के हवा से पहले तो बहुत अच्छे से सोते थे उसमें अब आज कल के कूलरों में फूलन आ जाती है खाँसियाँ चलने लगती पैर हाथ अकड़ने लगती हैं बीमारियाँ होती हैं

किस टाइप के कूलर बन रहे हैं कूलरों से हवा ठीक नहीं आ रही